اتر پردیش میں جو ہے بڑے قدرتی وسائل ہیں ان میں جو ہے دودھوا نیشنل پارک ہے گھاگرا ندی ہے اور یہی سب ہے اور جو ہے ان کی جیسے گھاگھرا ندی ہے اور گنگا ہے ان کی حفاظت کے لیے جیسے نہریں بنا رکھی ہے کہ ان کے پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہوں اور کھیتوں تک آسانی سے پہنچ جائیں لوگوں کو اس سے سینچائی کریں اور دودھوا نیشنل پارک جو ہے ان کی پیروں پیڑوں کی کٹائی کی بھی سرکار نے وہ باضابطہ آفس جو ہے وہاں اور آدمی مہیا کر رکھے ہیں تاکہ اس جنگل کی حفاظت ہوسکے ان سے کیوں کہ یہ جو ہے جنگلات جو رہتے ہیں یہ قدرتی جو نظام چل رہا ہے اگر پیڑ پودے نہ ہوں گے تو بہت زیادہ پردوشن ہوجائے گا جس کی وجہ سے آدمی بیمار رہے گا تو یہ جو پردوشن کو اپنی طرف کھینچتا ہے ایک اچھی ہوا ہمیں سونپتا ہے اسی وجہ سے سرکار بھی اس کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے کچے پیڑ پودوں کو نہ کاٹا جائے